बोलिए आप बोलिए बोल नमस्कार क्या जी हाँ अच्छा सुबह तो सर सही था फ़ीवर तो उसको पहले से था लेकिन नॉर्मल था सर आज अचानक से थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या अच्छा ठीक है सर तो अभी ठीक है सर मैं आता हूँ तो लेने उसको सर आइएगा करा दो सर अभी मेरे को थोड़ा टाइम लग जाएगा सर अभी तो मैं थोड़ा बाहर में हूँ और सही से थोड़ा सा दवाई देते वेते रहें उसको तो सर ले जाइए सर मेरे को टाइम लग सकता है मैं थोड़ा बाहर में हूँ सर मेरे को आने में अभी कम से कम कम से कम दो दो सर अभी मेरा थोड़ा टाइम लग जाएगा सर अभी तो मैं थोड़ा बाहर में हूँ फ़ैम फ़ैमिली मेंबर में तो अभी कोई नहीं होगा मेरे यहाँ अभी ओ पहले सर मैं अपने बेटे को ही लेके रहता हूँ अकेले रेहता हूँ मेरे फ़ैमिली मेंबर मेरे साथ कोई नहीं रहता है सारे सारे लोग गाँव पे रहते हैं तो सर अभी कोई नहीं आ सकता है मेरे को आने में दो घंटे का समय लग सकता है तो सर आप उसको ले सर अब ले सकेंगे हॉस्पिटल थोड़ा टाइम लग जाएगा मेरे को आने में सर मैं पूरे कोशिश में हूँ सर ठीक है सर मैं कम से कम मेरे को डेढ़ घंटे तो समय लग ही जाएँगे सर आने में अरे सर तो कैसे आएँ हम थोड़ा बाहर इस सर आज थोड़ा मेरे को टाइम लग सकता है सर सर मैं बाहर में हूँ में हूँ अभी नहीं सर एलर्जी तो उसको नहीं था ठीक है सर थैंक यू सर